ہیلو گڈ ایوننگ سر جی سر آپ انصاری ریسٹورن سے بول رہے ہیں جی سر جی سر میں نے ابھی آنلائن کچھ آڈر کیا تھا فوڈ جی سر سر میں نے آنلائن آڈر تو کیا لیکن کسی مجبوری کے تحت مجھے سر ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑا جس کی وجہ سے سر مجھے یہ آڈر کینسل کرنا ہے سر

جی سر سر ویبسائٹ پہ جا تو رہا ہوں سر لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ بتا سکتے ہیں سر جی سر ویبسائٹ سے ہی کینسل ہوگا سر جی سر آپ بتا دیں سر کیسے کینسل کرنا جی سر اوکے سر میں نے کلک کر دیا سر

جی سر جی جی نہیں سر سبھی فوڈ مجھے کینسل کرنا ہے سر جی سر لسٹ میں سے کینسل نہیں کرنا سر کسی مجبوری کے تحت ایمرجنسی میں مجھے جانا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے سر کینسل کرنا پڑا جی سر کر رہا ہوں سر

جی جی سر جی سر کینسل ہو گیا ہے سر جی سر یہاں سے تو اسٹیٹس دکھا رہا ہے کینسل سکسیسفل دکھا رہا ہے سر اوکے سر بہت بہت شکریہ سر میرا آڈر کینسل کرنے کے لیے اور آپ نے مجھے بتایا کس طریقے سے کینسل کر رہے ہیں اس کی وجہ اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ سر شکریہ سر آپ کا بہت بہت